हेलो बोलें हमको मोबाइल ख़रीदना है हमको मोबाइल ख़रीदना है आपके पास कौन कौन सा मोबाइल है कौन सी कम्पनी ओप्पो का कितना दाम है ई म आई ई म आई पर मोबाइल मिलेगा हाफ परमेंट कर रहें दे दीजिएगा आप आप की दुकान है आपकी दुकान कहाँ है कहाँ आ रहें दुकान पर